آ غریبی ایک بہت ہی بری چیز ہے غریبی ختم کرنی چاہیے غربت کو ختم کرنا چاہیے غریب لوگ کی صحت کے لیے ہاں تو انہیں کھانا دے سکتے ہیں پانی دے سکتے ہیں اچھے علاج دے سکتے ہیں ان کا آیوشمان کارڈ بنوا سکتے ہیں اس میں ان کو پانچ لاکھ تک کا علاج مفت کرا سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ امیر باپ کی اولاد ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود غربت کا شکار ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں